ہلو ہلو جی موبائل شاپ سے بول رہا ہوں بتائیے اچھا فائیو جی میں جی جی اویلیبل ہیں ہمارے یہاں اوپو کا ہے ویوو کا ہے انفنکس میں آپ کو سستے میں مل جائے گا نہیں پندرہ میں تو ہمارے پاس یہ ہے کہ چار جی بی ریم اور بتیس جی بی انٹرنل کا مل جائے گا ویوو میں اور اوپو میں مل جائے گا آپ کو یہ چار چونسٹھ کا مل جائے گا اس کی پرائز ہوگی ساڑھے چودہ ہزار

سمسنگ میں بھی ہے تو سر انفلکس میں لے لیجئے نا انفلکس میں تھوڑا سستا پڑ جائے گا آپ کو تیرہ ہزار میں دے دیں گے ہم چار چونسٹھ کا جی ہماری دوکان تو چوبیس گھنٹہ کھلی رہتی ہے مطلب یہ کہ قریباً مان کے چلو وہی آٹھ گھنٹے قریباً وہی رات میں بند رہتی ہے باقی تو کھلا ہی رہتا ہے دن میں پورا ہاں گھر پہ ہم ڈلیور کر دیں گے بس یہ ہے کہ آپ پیمنٹ کر کر دیجئے تو ہم گھر پہ بھیج دیں گے یا آپ آ کے یہیں پہ دیکھ لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ یہاں پہ بہت سا بہت ساری ویرائٹی مل جائیں گی آپ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو پسند آئے گا گھر پہ بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ناپسند بھی آئے ہاں ٹھیک ہے شاپ پہ آ جائیے شام میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو